जय झूलेलाल जॾहिं असांजे घर में नंढड़ो ॿारु ईंदो आहे त असां हुन जो रुम हिकदमि साफ़ु सुथिरो रखूं ऐं ॿी ॻाल्हि उन जो जेको बिस्तर आहे न उन खे ॿियो कोई बि हथु न लॻाए ऐं उन जा जेके कपिड़ा न जॾहिं धोइबा आहिनि त साफ़ु बाल्टी अलॻि ई उन जी हुजे उन में डेटॉल विझी करे ऐं जेमिसंस जो शैम्पू ई यूज़ करे छो त नंढड़े ॿार जा जेके लिङ हूंदा आहिनि ॾाढा कचिड़ा हूंदा आहिनि त उन जे लाइ जेके असां शयूं यूज़ इन शयूं इस्तेमालु कंदा आहियूं न उहे बि असांखे ॾाढो सोचे सम्झी करिणी पवंदियूं आहिनि ॿी ॻाल्हि जॾहिं नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे आस कॾहिं पाड़े मां कोई अचे थो त थी सघेव त पंहिंजे ॿार खे परते कयो छो त ॿाहिरां अचे थो ते मिट्टी बि हूंदी हा हुन खे चओ हथु साफ़ु कयो पर न ॾियो त वधीक बहितरु आहे ॿार खे अलगि ई रुम में विहारियो अचे थी मिलण ॿार खे ॾिसण त परियां खां ॾिसे ज़रूरी न आहे त ॾह माण्हूं अचनि था त ॾही माण्हूं ॿार खे हथ में खणनि नंढे ॿार खे जल्दी बीमारी पकिड़ंदी आहे कोई खङदो त उन जे उन जा जेके जर्म्स हूंदा आहिनि न उहे ॿारनि खे लॻी वेंदा आहिनि असां इहे ॻाल्हियूं ध्यान में न आणींदा आहियूं ॿी ॻाल्हि ॿारनि जा जेके सुतिएड़ो हूंदो आहे फीडर इहे सभु असांखे धोअण खपनि ऐं गर्म पाणीअ में उबारणु खपनि थी सघे त उन में थोरी सी फिटकी बि विझी छॾिजे इन सां जेका बि उन में बैक्टीरिया हूंदा उहे ख़तमु थी वेंदा आहिनि जॾे असां ॿार खे सनानु कराईंदा आहियूं तॾहिं असां लिङ बि ॾकंदा आहिनि छो त ॿारु खिसकण लॻंदो आहे इन जे लाइ असां हुन खे जॾहिं टब में विझंदा आहियूं गरम पाणी कंदा आहियूं ऐं उन खे थधि थींदी आहे सनान खां पोइ त असां पंहिंजी छाती सां लॻाए छॾींदा आहियूं ऐं इहो ई असांजी ज़िंदगी भर हमेशह यादि रहंदो आहे उन जो नंढिपण जो ॻाल्हियूं